یوگا ایک بہت ہی اچھی چیز ہے جو انسان کو سوستھ بناتا ہے ان کی رفتار ہوتی ہے مائنڈ کو فریش بناتا ہے یوگا سے فزکس آپ کی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور یوگا کرنے سے موٹیویشن ملتی ہے ڈپریشن فرسٹیریڈ ٹینسن جیسے چیزوں سے آپ دور رہتے ہیں انٹرنلی باڈی آپ کی کافی فریش رہتا ہے اس سے بچوں کو بھی کرانے میں بہت ہی فائدہ ہے جو بچے موبائل لے کے یوز کرتے ہیں فالتو چیزوں میں انوولو رہتے ہیں تو جت صبح اٹھ کر بچوں کو یوگا کرائیں جس سے بچے کے اندر ایک گروپ پیدا ہوگا ایک اس کے اندر من پیدا ہوگا ڈسپلن آئے گا لائف میں اس کا مینٹل ہیلتھ کافی اسٹرانگ ہوگی اور اس کو فزکس جو باڈی کی جو فزکس ہوتی ہے وہ کافی بہترین ہوگی اور اس سے بچہ کافی ہیلپفل ہوگا اور یوگا ہر لوگوں کو کرانا چاہیے عورتوں بوڑھو بچوں یہ اپنے زندگی میں ایک ایکسرسائز ضروری ہے اور ہر لوگوں کے لیے ہر برادری ہر جات ہر رلیزن کے لیے بچہ ہو یا بوڑھا یا چھوٹا ہر انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے یوگا یوگا کرنے سے سب سے پہلا بلڈ میں کافی فریشنیس فیل موٹیویشن فرسٹرڈ ڈپریشن جیسے چیزوں سے آپ دور ہوں گے باڈی کی بناوٹ اچھی ہوگی مائنڈ فریش ہوگا مارننگ میں اٹھنے کی عادت پیدا ہوگی کچھ کرنے کی چاہت آئے گی اور کافی پروگرریس اپنے لائف میں جائیے گا اور کانفیڈینس آئے گا لائف میں اسی سے بات کرنے میں آپ کافی بہتر فیل کریں گے مارننگ ووکنے سے کافی اچھا بھی لگتا ہے یوگا ایک ذریعہ ہے جو ہر چیز اپنی باڈی کو پارٹس کو ہر طرح سے بہتر ہے